हिकु आर्टिस्ट जे रूप में मांखे कठिनाइयुनि जो सामनो कॾहिं कॾहिं करिणो पियो मांखे ड्रॉइंग करण जो इलाही शौक़ु हुओ लेकिनि इहो ड्रॉइंग करण मुंहिंजी ॾाॾीअ खे न वणंदी हुई लेकिनि मुंहिंजे माउ पीउ मांखे इलाही सपोट कयो दिक़त थींदी आहे छो कि ड्रॉइंग जा सामान इलाही महांगा ईंदा आहिनि त मूंखे पंहिंजे रिश्तेदारनि जो मुंहिंजे भाउ जो मुंहिंजे घोट जो सपोट मिली वेंदो आहे छो कि मूं जे हिनजो शौक़ु आहे त मां कीअं बि करे जद्दोजहद करे मां पंहिंजे शौक़ु खे पूरो करण जी कोशिश कंदी आहियां